हे हॅं सभ छै हमरा दोकान पर फल सेब समतोला अङ्गूर इस्टोबेरी केला ई सभ छै हमरा तीस रुपये दर्जन हूँ सए छै सेब अङ्गूरो सए छै हॅं हॅं इस्टोबेरी छै नेमो छै बहुत एखन फल छै नारि नारियरल छै नारियल तीस रुपा दै छियै तीस हँ तीस तीस तीस रुपये केला तीनटा लैके रहए

हॅं ठीक छै तौल दै छियनि सभ फल आरो कोइ चीज कए दबै कतेक कम करबै ओहिमे पूँजी लागल छै दस बीस कए देब कहलहुॅं जे दस बीस रुपये कि कम करबै आर कतेक करबै

बहुत करबै तऽ सए छै तऽ अस्सी दए दबै अऽ कतेक कतेक तौल दू ठीक छै दए रहल छी सभ ठीक छै आरो अथियो आ अङ्गूरो नारियल हॅं तीस रुपाके एक पीस कैगो नारियल लेब खीरा तीस छै तीस रुपये कि किलो हॅं किलो ठीक छै तौल देलियै हँ आरो

समतोलो लेथनी समतोला नेबो जेकरा बोलै छै ठीक ठीक छै सभ तौल देलियै सभके मिलाके सभ मिलाके पाँच सए रुपा होलौ हॅं आर किछु हॅं खीराक पइसा नहिये जोड़ली हँ खीरा दू किलो ठीक हइ दू किलो तौल रहलियै हँ खीरा अनारो छै अनारो लेथनी ठीक छै अनार छै डेढ़ सए रुपये किलो भाव पता तब ने ओहि ओहिमे कम सम नहि होतैनि अनार हॅं अनारमे कम सम नहि होतऽ